छवीह जनवरी ॿ हज़ार तेरहं पंदरहं आगस्ट उणवीह सो सतेतालीह ॿ आक्टोबरु अरड़हां सो सतेतालीह पंदरहं जुलाई ॿ हज़ार बारहं सत आगस्ट ॿ हज़ार वीह